हो गया हैलो जय झूलेलाल हांजी हांजी अछा अछा कंहिं तरह कहिड़े तरह जी रोटी खपेव राति जी ॾींहुं जी ॾींहुं जी खपेव राति जो डिनर खपेव हा त छा ठाराहिणु चाहींदा आहियो तव्हां स्नैक्स बि ठाराहींदव हांजी अछा भाॼी मां जेको तव्हां चवंदव मां सभु ठाहे वठंदी आहियां दाल माखणी ठहंदी आहियां कढ़ाई पनीर ठहंदो आहे सीरा ठहंदा आहिनि स्नैक्स में स्नैक्स में टिकियूं ठहंदियूं पकौड़ा ठही सघंदा आहिनि चिली पनीर ठही सघंदो आहे तव्हां जेको ऑडर ॾींदव असां उहो ठाहे करे खणी ईंदासीं तव्हांजे घरु उते असां भाॼी तव्हांखे गरमु करे ॾींदासीं हा असां घरां ठाहे खणी ईंदा आहियूं न तवा रोटी उते पचाए ॾींदासूंव उअ तवा रोटी नान और तंदूर असां ठाहे न सघंदा आहियूं ईअं कंहिंजे घर में असां रोटी पचाए ॾींदासूं और पुरी चवंदव पुरी तरे ॾींदासूं और उते ई करे ॾींदा बाक़ी असां भाॼियूं चांवर और जेकी बि भाॼी ॿुधाईंदो असां घरां ठाहे खणी ईंदासीं हा उते हा असां न हा पंजाह पंजाह माण्हुनि जा असां घट में घटि ॾह हज़ार वठंदा आहियूं हा और पोइ जीअं उते ईंदासीं उन जो किरायो तव्हां असांखे ॾींदव असांजी जेकी लेबर ईंदियूं उन जो किरायो ॾींदव और बाक़ी हे सभु हूंदो जेतिरी तव्हां चवंदव दाल थींदव कढ़ाई पनीर थींदव बल्ला थींदव और चांवर और सुकी भाॼी कढ़ाई पनीर थी वियो न सुकी भाॼी अगरि चओ त गोभी आलू बि साणि ॾेई सघंदा आहिनि हा त गोभी आलू ॾींदासीं त उन जो रेट वरी वधी वेंदुव हा हा पंज हज़ार ॿिया वधी वेंदव हा और स्नैक्स में बि ॿ भाॼियूं या टे स्नैक्स बि टे या ॿ या टे ॾींदासीं उन ई में हा बसि हा पंज सत हूंदा त पोइ उन ई हिसाब सां रेट वधंदो वेंदुव तव्हांजो जेको चवंदव असां ठाहे ईंदासीं स्प्रिंग रोल ठाहे ईंदासीं टिक्की ठाहे ईंदासीं चाप ठाहे ईंदासीं भरवा चाप ठही वेंदी आहे पनीर टीक्को ठही वेंदो आहे सभु ठही वेंदो आहे जेको तव्हां ऑडर ॾींदव सभु शइ ठीकु आहे रेट वधंदो वेंदो कोई दिक़त न असांखे तव्हां जेको चवंदव उहो ठाहे खणी ईंदासीं असां बाक़ी उते असां तव्हांखे गरमु करे ॾींदासीं ठीकु जय झूलेलाल झूलेलाल